तेरो हुमण गांवटी अळमी खतखतें सुंगटाचें डांगर मणगणें साकरबात गोडशें तिसऱ्याचें सुकें शाकुती सुंगटाची किसमूर सवराक बरिल्ल्यो माणक्यो वरण रेशाद बांगडो

बांगड्याची उडमेती पातोळी सान्ना नाचण्याची कापां दुदांतलें फोव सोजी तवसळी मुगाची गाटी आंबाड्याचे कोळ मुटल्यो पणसाचे सांसव शिरवळ्यो उकडें शीत ताल्ल्याचें आंबट्टीक कुल्ल्याचें सुकें कोळी चिकन काफ्रीएल कांकणां काजूची फेणी पुलाव मासाल्याचे माणख्यो सुरय शीत सुंगटाची कडी